ہاں جی آر ایم فسٹ ورلڈ سے بات ہو رہی ہے میری ہاں جی میں علی بات کر رہا ہوں دوبگا سے ایکچولی مجھے مساج کروانی تھی میں بہت زیادہ تھکا ہُوا ہوں سفر پہ گیا تھا ابھی آیا ہوں مجھے تھائی مساج کرانی تھی اچھا اچھا یہ کہاں پہ آپ اپنا ذرا ایڈریس کلیئر کر دیے جی جی اچھا اچھا اچھا سہارا گنج کے سامنے اچھا تب تو یہ فل باڈی مساج کا کیا چارجیز وغیرہ لیتے ہیں آپ اچھا اچھا نہیں نہیں مجھے تھائی ایکچولی مجھے فل باڈی مساج تو نہیں کروانا ہے مجھے صرف تھائی مساج کرانا ہے تو اُس کا کیا چارجیز وغیرہ رہے گا اچھا اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا اچھا اچھا اچھا تو پھر اور باقی اِس کے علاوہ اور کیا کیا کیا سویدھائیں رہتی ہیں آپ کے وہاں کیا کیا فیسلٹی دیتے ہیں آپ اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں تو ہیڈ مساج ہو جائے گا اور کیا کہتے ہیں تھائی مساج کروا لیں گے بس ابھی اِن دو کا ریٹ لیکن مجھے ابھی کلیئر کر دیں کیونکہ ابھی آپ ریٹ کلیئر کر دیں گے تو میں اُس کے حساب سے آ جاؤں گا ٹائم نکال کے اچھا ہاں تو آ پھر جی اچھا اچھا جی جی چلیے ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں میں جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں تو میں آ کے میں کیا کہہ رہے ہیں بس میں آدھے ود ان تھرٹین منٹس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ نے ایڈریس بتا ہی دیا میں آ کے کال کرتا ہوں آپ کو اوکے اوکے سر تھینک یو سو مچ